आतांच्या काळान पळोवपाक गेल्यार पयलींचे सगळें विसरून आतांची भुरगीं नवे नवे डांस फॉर्म वापरपाक लागल्या जशें की हिपहॉप कॉन्टेमप्ररी फ्री स्टायल आतांच्या भुरग्यांक पयलींचे डांसाचे कांयच हें ना पडून गेल्लें ना तरी आमच्या स्कुलांनी टिचर्स म्हण आनी पेरंट्स म्हण वेगवेगळे्या सर्तींनी भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपाक लायता जेणे करून तांकां पयलींचे आधुनीक जे डांस फॉर्म्स आसा जशे की फुगडी धालो आनी अशे खूब लोकनृत्य जें आसा तें टिचर्स पेरेंन्ट्स तांकां रेडी करून पार दुस वेगवेगळे्या सर्तींनी पार्टिसिपेट करपाक लायता जेणे करून त्या भुरग्यांक पयलींच्या आधुनीक जे डांस फॉर्म आसा ते आजुनूय जितें दवरपाची तांकां एक संद भेटयता